आं गोदो मा मा सि दायोमोन आं खिन्थानोसै फारौ मेगन दावराय मोख्रेब लाइगां दखनायाव खान्थाल मादा दखनायाव आरो फाहार आगर बेफोरखौ गोमो गोजायाव दाबाय रिला आगर ओमफ्राय माबा बैरागि बैरागि गिदिर बैरागि फिसा अरला आगर दाबाय जोङो सुखांनानै आरो बेनिफ्राय सिमा सि दायो जोङो जोंहा गोदो थारजों दानो रोङामोन गियोमोन जों थारखौ खुन्दुङा हाथायाव बायनानै लायनोसै थुनफैनोसै माइदि होनोसै आवा सिफायखांबा माइदि होनोसै गोरानखौ फगायाव थुननोसै सोंनोसै नो खननोसै दानोसै जों आदि दाबायबायनानै गानोमोन खुन्दुं बायनो हायिफ्राव बिदिनो गांथामाव गांसेल' मोनो जोंनि दिनाव दानाया आरो खुन्दुङाबो बिराद दाम नालाय बिदिनो बायनानै दानो हाया मालायनि आदि दानानै गानोमोन जोङो बिदिनो आगरबाबो गांथामाव गांसे माथाबाबो गांथामाव गांसेनि थाखाय दायोमोन जोङो गानोमोन जोङो बिदिनो दायो फारौ मेगन दावराय मोख्रेब फाहार आगर आरो आगर गिदिर गोदोनि बेफोरखौनो दासाबबायोमोन जोङो एरनायफ्रा बिदिनो गन्दुरि आगर बिदिनो माबा थाइगिर बिबार अलंबार माबा माबा आगर एरोमोन जोङो फाहार आगर बैग्रि बिबार एरोमोन जोङो रोङा रोङा सोलोंथारोमोन जोङो ओमफ्राय दानायवबो बिदिनो रिल आगर बैरागि आगर अरला आगर आरो माबा माबायाबो दावराय मोख्रेब आगर एरोमोन दायोमोन मोदोम गंसे सुखांनानै दायोमोन जोङो ओमफ्राय बिदिनो खुन्दुंफ्राबो खस्त' थुननांगौ मालायनि खामलाबो थुनो जों न'निबाबो थुनो जों गोदो माबा गैयामोन बबिन गैयामोन फगायसोमोन बेवहायसो थुनोमोन जोङो फगायावबा सोंनो साबसिन जायो गर गर गर गरनो दानि बबिननिफ्रायबो फगायाव साबसिन दानि मानसिफोरा फगायखौ मिन्थिया बबिनावसो दायो सोङो माजों दायोमोन जोंलाय सालजोंसो दायोमोन जोंहा थार गैयामोन माखु सालनि माखु थारखु गैयामोन गोदो साफा सानैल'मोन थारा जोंना आखाइजोंसो दायोमोन दानासो मेसिनजों दाजोबो जों बिदिनो दानानै गानबोबाय जोमबोबाय आदि दालाय न'नि दालाय गानबोबाय जोङो दानानै